میرا مشورہ ہے کہ جو بچے تیرنا سیکھ رہے ہیں وہ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں جیسے مطلب چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پُل بنائے جاتے ہیں بچوں کے لیے اسی میں ہی تیرنا سیکھیں اور اور جیسے ٹیچر سے مشورہ لیں اور ان کے ہی جیسے وہ بتائیں ویسے ہی تیرنا سیکھیں زیادہ زیادہ مطلب باہر گہرائی میں نہ جائیں بڑے سوئمنگ پُل میں نہ جائیں ورنہ ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ جو منہ میں پانی بھر جاتا ہے تو اس سے صحت پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے اور اور ندیوں میں نہ جائیں مطلب زیادہ بڑے بڑے تالاب جیسے ہوتے ہیں ندیاں ہوتی ہیں چلے جاتے ہیں بچے تو اس میں نہ جائیں اور اپنی جو میم سکھانے والی ہیں ان کا ہی مشورہ لے کر تیرنا سیکھیں